میرے علاقے سہارنپور میں نقل و حمل کے طریقوں میں بہتری لانے کے لیے چند چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے راستے بھی ہیں جہاں بسوں اور ٹرینوں میں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے اور سفر میں پیش آنے والی دشواریوں کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے سڑکوں کی حالت بہتر بنانا اور نئی سڑکوں کی تعمیر خاص طور پر شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان رابطہ بڑھانے کے لیے بسوں اور ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ اور جدید ترین بسوں اور ٹرینوں کا استعمال ساتھ ہی ان کے شیڈول میں بہتری بہتر ٹریفک مینجمنٹ کے لیے سگنلز ٹریفک پولیس کی موجودگی اور ہموار ٹریفک کی روانی کے لیے اقدامات بس اسٹیشنز اور ٹرین اسٹیشنز پر جدید سہولتیں جیسے واش رومز بیٹھنے کی جگہیں اور معلوماتی ڈسپلے شہری علاقے میں سائیکل اور واکنگ ٹریکس کی تعمیر تاکہ لوگوں کو کم فاصلے طے کرنے میں مدد ملے اور گاڑیوں پر بوجھ کم ہو شہر کے بڑے بس اسٹیشنز اور ٹرین اسٹیشنز جیسے کہ سہارنپور اسٹیشن جہاں صبح اور شام کے اوقات میں زیادہ بھیڑ رہتی ہے شہر کے مرکزی راستے اور بازاروں کے علاقوں میں خاص طور پر عید اور دیگر تہواروں کے دوران نقل و حمل میں بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے بسوں اور ٹرینوں میں رش اور بھیڑ خاص طور پر پیک اوقات میں سفر کو مشکل بناتی ہے خراب سڑکیں اور ٹریفک جام مسائل پیدا کرتے ہیں اور سفر کے وقت کو بڑھاتے ہیں دور دراز علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بسوں اور ٹرینوں میں سیکیورٹی کی کمی خاص طور پر رات کے وقت سفر کرتے وقت ایک اہم مسئلہ ہو سکتا ہے بسوں اور ٹرینوں کی صفائی کی کمی اور غیر آرام دہ سیٹیں بھی سفر کی دشواریوں میں شامل ہیں یہ اقدامات اور مسائل سہارنپور اور دوسرے علاقوں میں نقل و حمل کی بہتری کے لیے توجہ طلب ہیں اور ان پر عمل درآمد سے سفر کو زیادہ آرام دہ اور موثر بنایا جا سکتا ہے